हेलो जी मैं शिक्षा आप यूनिवर्सिटी से बात कर रहे हैं जी मैं शिक्षा के बारे में आप से पूछने के लिए कॉल की हूॅं क्या आप बिहार शिक्षा के बारे में क्या है बिहार के सब बोल रहे हैं कि बिहार मतलब यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत पीछे है अच्छे से नहीं चल रहा है वह कॉलेज में अच्छे पढ़ाई भी नहीं हो रही है तो क्या है आपको तो पता होगा आप उसमें हैं तो हम्म हम्म

अच्छा तो बिहार से कंप्लीट हो जाता है ना मैं बिहार यूनिवर्सिटी के बारे में पूछ रही हूॅं चार साल में या तीन साल में ग्रेजुएशन तो तीन साल में कंप्लीट होता है ना अच्छा तो चार साल में कंप्लीट हो जाएगा अच्छा एम डी डी एम ऐसे कॉलेज तो बहुत सारे है बट सुन मतलब सुनने में आता है कि वह जो है वह थोड़ा मतलब हार्ड कॉलेज है उसमें एग्ज़ाम भी हार्ड होता है बच्चे भी थोड़ा बहुत ज़्यादा वह बिहेव करते हैं तो मैं सोची कि एम डी डी एम सही रहेगा और वैसे भी मैं एक लड़की हूॅं तो लड़की के लिए एम डी डी एम सही है आप तो बता ही सकते हैं

आर बी बी एम एल एस कॉलेज अच्छा एल एस कॉलेज लड़की के लिए अच्छा है अच्छा और कौनसा और कौनसा कॉलेज है बताइए तो थोड़ा कौन कुछ सब है

अच्छा सलेक्ट हाॅं हाॅं वह तो मैं सेलेक्ट कर लूँगी तो हो जाएगा ना कंप्लीट तीन साल में मतलब अब सही हो रहा है चार साल में तो अब अब मतलब सही हो गया ना ना बिहार यूनिवर्सिटी भी ठीक है तो मैं फिर आगे सोचती हूॅं और मैं वहाॅं से करूँगी आज से ही तो हो जाएगा ना फ़ाइनली मतलब चार साल में